مجھے تمام ستارے اور سیاروں میں سب سے افضل اور بہترین صرف زمین لگتی ہے یہاں پر قدرت کے بنائے ہوئے سارے چرند پرند انسان اور سارے اسباب رہتے ہیں یہاں کا جو جو بھی انوائرنمنٹ ہے وہ دوسرے ستارے اور سیاروں سے بہتر ہے یہاں کے جھیل جھرنیں اور تمام جنگلات جنگ جنگلات جانور سبھی ایک طریقے میں اپنے آپ میں ایک الگ خوبیاں رکھتے ہیں اور ہر کسی میں ان چاہے وہ انساں ہو یا جانور وہ اپنے آپ میں ایک الگ الگ خوبی رکھتے ہیں زمین سے چاند کو دیکھنے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے آپ زمین پر کھڑکے ساری گیلسکی دیکھ سکتے ہیں جہاں سے آپ کو ستارے دکھتے ہیں اور اپ زیادہ تر لطف اندوز ہو سکتے ہیں زمین ایک ماتر ایسا سیارہ ہے جہاں پر انسان رہتے ہیں اور دوسرے سیاروں پر انسان نہیں رہ سکتے زمین ماتر ایک ایسا سیارہ ہے جہاں پر آکسیجن ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان زندہ رہتے ہیں جانور زندہ رہتے ہیں اور زمین پر جو بھی انسان موجود ہے وہ بہت ہی محبت خلوص میں رہتے ہیں اور تمام سیارے صرف خالی ہیں اس لئے میرے لئے سب سے اچھا سیارہ زمین ہی ہے